ناسک اضلاع میں اہم باغاتی فصلیں آم انار اور انگور ہیں انگور سے بنی شراب کی وجہ سے ناسک کو ہندوستان کا وائن کیپٹل کہا جاتا ہے ناسک ضلع میں اگائی جانے والی اہم سبزیاں پیاز بیگن میتھی بھنڈی گاجر شکرقند آلو بند گوبھی ٹماٹر مولی وغیرہ ہیں زرعی طریقوں کے اہم اقدامات میں مٹی کی تیاری بوائی کھاد اور کھاد ڈالنا آب پاشی کٹائی اور ذخیرہ کرنا شامل ہے زرعی مارکیٹنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں ملک بھر میں مختلف زرعی اجناس کی اسیمبلنگ اسٹوریج پروسیسنگ ٹرانسپورٹیشن پیکیجنگ گریڈنگ اور تقسیم شامل ہیں گندم کی کاشت کے لئے ٹھنڈی آب و ہوا اور درمیانی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس فصل کی پیداوار کے لئے سردیوں میں مطلوبہ مثالی درجۂ حرارت دس سے پندرہ ڈگری سینٹیگریڈ ہے اس فصل کی پیداوار کے لئے گرمیوں میں مطلوبہ مثالی درجۂ حرارت اکیس ڈگری سے چھبیس ڈگری سیلسیس ہے اچھے اور بڑھوتری کے لئے علاقے کا درجۂ حرارت ستائیس سے تیس ڈگری سیلسیس کے ارد گرد ہونا چاہیے فصلوں کے لئے درکار کم از کم سالانہ بارش چار سو پچاس سے بارہ سو پچاس ملی میٹر کے درمیان ہے اونچائی سردی اور ٹھنڈ مونگ پھلی کی کاشت کے لئے موزوں نہیں ہے مونگ پھلی کی کاشت کے لئے خصوصی طور پر طویل گرم آب و ہوا اچھی ہے